پرانے گانوں میں اور آج کے گانوں میں حتیٰ کہ کافی فرق دیکھا جاتا ہے پرانے گانے اکثر دھیرے دھیرے الفاظ اور آہستہ آہستہ گائے جاتے تھے اب کے زمانے کے گانے کافی جلدی جلدی تیز تیز آواز اور کئی سارے میوزیکوں کے ساتھ گائے جاتے ہیں پرانے گانوں میں اکثر انسان کھو جاتے تھے اب کے گانوں میں انسان کو بھلے ہی وہ راحت اور چین سکون مل جائے لیکن پرانے گانوں میں جو بات تھی وہ اب کے گانوں میں نہیں ہے مجھے پرانے گانے اچھے لگتے ہیں جیسے کہ لوگ پہلے گاتے تھے دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے ہولے ہولے اس طریقے سے گانے مجھے بہت پسند ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اس طریقے کے گانے اور آئیں اس زمانے کے گانے کافی سارے میوزیکل انسٹرومینٹ کے ساتھ بجائے جاتے ہیں جس سے وہ تازگی جو آواز ہوتی ہے اکثر گانے والوں کی وہ بہت ہی کم نظر آتی ہے تو میں چاہ